अॻे हफ्ते मां मिंत्रा तां हिकु सैंडल घुरायो जेको जीअं उन में फ़ोटू हो सेम साॻो ई आयो आहे ऐं ओ पाइणु खां पोइ हिकुदमि बरोबर आहे न हुन सां हलणु में मूंखे खुड़ियुनि में सूर पए थो न मूंखे कोई लिफ़ निकती इन करे मां हिन सैंडल मां तमामु खु़शि आहियां